म्हज्या क्षेत्रांत तरी फक्त अंग्रेजी किंवा इंग्लीश भाशा उलयल्ली वता बरयल्ली वता आनी शिकयल्लीय वता शिक्षण किंवा कामाच्या निमतान लोक एका परस चड भाशा शिकयता खरे पूण ताचो वापर प्रत्यक्षांत तितलो जायना आनी आयज कालच्या कांय तरणाटे जाल्यार कोंकणी किंवा ही आपली मातृभास आसा हें तांकां खबरच आसना तांकां ताचो अभिमानूय ना अशें म्हाका दिसता